औ हेल' आदै न'आव दं ना बहाबा दङ ए ओंखाम जाखांनानै जिरायदों नामा आदै आङो फन हरनाया खामानि मावनो मानसि नांगौ जादों ओमफ्राय सोलाबगोन ना सोलाबासो आदैया बिदिनो गय बागाननि ओमफ्राय औवा एसे दाननानै बेरा दुमनांगौ गय बागाननि हाग्रा दुमनांगौमोन हाग्रा एवनांगौमोन आरो बुरजा एसे बुरजायानोमोन खना खनला एसे साफा खालाम नांगौ दङमोन आरो न'आवबो मावग्रा मानसि गैजोबा नालाय

हाजिरायाथ' सोरबा सोरबा साराय थिनस' मावो सोरबा सोरबा साराय थिनस' मावो होनना खोनादोंमोन आं आदै नोंसोरसो बेसेबांबा मावोमोन

खामानियाथ' एसे बुरजायानो नायनानै एसे बुरजायानोमोन नायनानै हाजिराबा थिखाबा नायनांगोनसो नोंसोरो आंबो थिखाखौ अनुमान हमनो हायानालाय थिखा लायोबा नायफैदो नायफैग्रोदो

हाजिराबा ओंखामबो होनांगोन नामा

थांलाय फैलाय एरनाय नङाना लामायाबो गोजान जाहैबाय नोंसोरना औ साननै सानथाम थानानै नायफैदो होनबालाय दस्रायाव मावनायखौ मावग्रो जोबनानै नायफैदो ए जेनेबा सोर सोर दंबा न'आवबा औ औ

औ मोनथाराबा टाइम आ गोरोब थाराबा ना

औ औ मा मा ओंख्रि जानानै जिरायखो ओमफ्राय आदै

मावग्रा गैलिया जोंहाबो बेनिखायनो खामला होनांगौ हाजिरा होनांगौ जायो दानिया

औ औ औ

औ सोलाबा नालाय दस्रा दस्रा खामानि थायोना गावबागाव आलादा आलादा

दोनलायनोसै आदै औ होनबालाय नायनानै मावफैदो दे

दे आदै होनबालाय